जेनाबा दैयाव ना हमनायाव बिलोयाव थांनानै ज' ज' ना हमनायाव नाफोरखौ हमो हमनानै ना गिदिरफोरखौ खष्टयैनो हमनाङो आरो जोङो ज' ज' थांनानै जेन'बा बिलोफोराव हमबा नाया जि सौग्रावफैयो ना गिदिरखौ हमनो हाहां हायाहां जायो आरो हमनो हायोबा गोसोया बिराद गोजोननाय मोनो आरो जेनोबा ना गिदिरफोरखौ हमनो हानाय मोनबा ना गिदिरखौ हमनो हायाखै नङा हमनो हादों आरो हमनो हानानै गोसोफ्रा बिरिद रंजाखांनाय फुरथि जादों जोङो ज' ज' हमनानै जेन'बा ज' ज' होनानै हमनायाव आंनो हारसिङैनो मोननाय जादों आरो ना गिदिरखौ नाथाय बे नाखौ हमनानै आंहा बिराद गोसोया गिदिर गोजोननाय खुसि रंजानाय जादों आरो नाजोंनो आङो हमनानै मोनबाय नालाय बेखायनो खुसि जादों आरो बोजा मानि ना गिदिरखौ ना गिदिरा मानि हमनोबो खष्ट' मोनबा गोसोया बिराद गोजोननाय मोनो आरो खिन्थु हमनो बिराद खष्टथार गालखाबफ्राव सेख्रेबाबा थैनोबो हमनो हाया ना गिदिरखौ नङाबा बाब्राबनानै बाखुदावनानै थांफिनो ओंखायनो बे गालखाबखौसो नायनानै हमखानांगौ नाखौ गालखाबाव बिदिनो सोखावथारनानै थाब हमोबा खुनुमथे हायो आरो ना गिदिरखौ मोनबाथाय बिराद गोसोआ गोजोननाय फुथि थायो आरो